हमारे यहाँ देखिए सांस्कृतिक जो है की इतिहास में भूगोल के द्वारा जैसे मान लीजिए ये विश्वनाथ मंदिर है और हमारे यह संकट मोचन मंदिर है जो की बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं बहुत मान्यताएं हैं हमारे यहाँ जैसे तीज त्योहारों पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते अच्छे अच्छे पूजा पाठ के लिया सब तैयार होते हैं और हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ दुर्गा मंदिर है प्रसिद्ध है जो कि बहुत बहुत दूर दूर से यहाँ सारे लोग आते हैं और यहाँ पे पूजन पाठन होता है हरि कीर्तन होता है सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे यहाँ तीज त्यौहार पे लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं रसोईघर में खाना अच्छा अच्छा बनाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं और मंदिरों में दीप जलाते हैं भगवान का पूजन पाठ करते हैं करवाते हैं और हमारे बनारस में आप जानते ही हैं कि संकट मोचन मंदिर और हमारे यहाँ जो है कि दुर्गा मंदिर और हमारे ये सब सब मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और काशी विश्वानाथ मंदिर यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए और ये बहुत ही विश्व प्राचीन मंदिर है काशी विश्वनाथ ये बहुत दूर दूर के लोग आते हैं अपने मान्यताएं को पूजा पाठ को कराते हैं और यहाँ पे हम लोग भी जाते हैं हम लोग को अच्छा लगता है पूजा पाठ भी करना अच्छा लगता है अपने घरों में हम लोग पूजा पाठ करते हैं के दिन अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं दीप जलाते हैं और हम लोग कीर्तन करते हैं ये सब सारी चीज़ें हम लोग व्यवस्था करते हैं अपने यहाँ देखिये जैसे हमारे यहाँ हो गया दुर्गा खो दुर्गा खो भी प्रचीन मंदिर है वहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए और हम लोग भी पूजा पाठ करने जाते हैं वहाँ पे वहाँ पे बहुत भीड़ होती है बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और अपना मान्यता जो उनकी होती है अपना पूर्ति करते हैं और अपना जो है चढ़ावा जैसे फल हो गया पूजा पाठ का सामान हो गया सारी ये चीज सारी व्यवस्था वहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाता हैं और अपनी सब पूजा पाठ अच्छे से होती है दीप जलते हैं माला चढ़ाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे पूजा पाठ के लिए रसोईघर से खाना बना के और वहां मंदिरों में चढ़ाया जाता हैं कशी विश्वानाथ मंदिर है जो कि प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं विडिओ बनाते हैं वहाँ उस पे भव्य मंदिर में पूजा अच्छे से होती है हरि कीर्तन अच्छे से होता है और हम लोग पूजा पाठ में भी उपस्थित होते हैं हमारे यहाँ ये सब सारी चीज़ें की व्यवस्था है और ये आगरा मंडल है जो हमारे देश में ताजमहल देखिए है